घरके लिए परिवारके लिए खाना बनेलिए भात दालि सब्जी पहिले सुबहेमे नश्ता बनेलिए भुजिआ रोटी चाहे परोठा भुजिआ आओर लेन्चमे खाना बनेलिए भात दालि सब्जी पापड़ तिलौड़ी आलू चिप्स मतलब आलूके सब्जी आलू कोबीके पकौड़ी मतलब घरके लिए खाना बनेली फिर शाममे खाना बनेली फेर कर कुटुम आएल तऽ फेर खाना बनेलिए मतलब कर कुटुमके लिए थोड़ा चिकन मटन मतलब ईसब बनेली हँ बिआह शादीमे जादा खाना बनबऽ पड़ै हइ तऽ बिआह शादीमे जादा खाना बनेली हँ जइसेकि मूड़न भेलै तऽ मूड़नमे पचास आदमी अएलै तऽ मूड़नमे खाना बनेलिए शादी बिआहमे चाहे दुइ सओ आदमी अएलै चाहे एके सओ आदमी अएलै चाहे पचासे आदमी आबै तऽ हुनकालए खाना अलग से बनेली हँ हुनकालए अलग से खाना बनेली अपना घरके लिए परिवारके लिए अलग खाना बनेली हँ निकालली खाना अलग से बनै हइ मतलब भात दालि भऽ गेल चाहे पूड़ी सब्जी होइ चाहे जे भी होइ खाना से अपना बनेली मोनमे जे भेल से अपन खाना बनेली जे पचास अपना परिवारमे जइसे दस आदमी रहल तऽ अच्छा से बनेली खएली सभ मिलि मिलापसँ रहली खुशी भेल अपना मे रहली बिआह शादी भेल ओहिमे खुशी भेल आदमीसभ ढेर आदमीसभ रहै छथिन तऽ खुशी होइ हइ शादी विवाहमे ज्यादा आदमी रहलासँ अच्छा खुशी मिलै हइ